हलो आइस्क्रीम पार्लर मां था ॻाल्हायो जय झूलेलाल जी मूंखे आइस्क्रीम पई खपे ॾेखारियो त चॉकलेट में खपे ॾेखारे छॾियो ॿियो कोई नयो फ्लेवर कानेव छा मूंखे फैमिली पैक जो खपे

रेट ॿुधायो त भाउ हीअ डॉली आइस्क्रीम नई आहे छा भाउ त हिन में डॉली में अञां फ्लेवर ईंदा आहिनि छा ॿिन्हिनि मां कहिड़ो सुठो आहे ऐं हिन जो रेट घणो अथसि फैमिली पैक फैमिली पैक घणे अथव ॿी सौ रुपए घणो घटि कंदव भाउ वीह रुपिया ॾाढो घटि आहे भाउ थोरो अञां कयोसि न डिस्काउंट तव्हां बि सिंधी असां बि सिंधी थोरो अञां करे रखो न सौ सठि हिन खे किलो करे छॾोसि

केक कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हैवमोर जो अथव छा हैवमोर हैवमोर चॉकलेट वारो त भाउ तव्हां उहो फैमिली पैक वारो ई पैक करे छॾोसि बाक़ी पैसा पैसनि जे लाइ मां पोइ पेटीएम कयांव थी केक घणे विकणीणंदा आहियो तव्हां मूंखे हीउ फैमिली पैक मोकिले छॾो मां पैसा पेटीएम कयांव थी जय झूलेलाल